हाँ हमरा एकटा किताब जे अइ टाइम्स ऑफ इण्डिया बहुत ओवर हाइपरमे नीक लागल जेकि हमरा पढ़ैमे तऽ बहुत अच्छा लागैए वएह बुक हम जे छै भरिदिन मतलब जखन जखन हमरा कोनो किताब पढ़ैके मोन होइए तखन तखन हम वएह किताब पढ़ै छी आओर ओहिमे बहुत सारा जानकारी हमरा मिलैए बहुत अच्छा लागल ओ किताब हमरा आओर ओहि किताबके लेल बहुत सारा लोक हमरा जे छै भइआसबसँ सिफारिश करबेलक कि ई किताब हमरा दऽ दिअऽ पढ़ैलए लेकिन हमरा तऽ बहुत अच्छा लागल तऽ से हम किताब नहि दैलए चाहै छी ककरो ओहि किताबसँ हमरा बहुत लगाव अइ ओ किताब पढ़ैमे हमरा बहुत मोन लागैए हमरा जखन जखन इच्छा करैए ओ किताब हम पढ़ैत रहै छी अकेलोमे ओ किताब पढ़ैत रहै छी आओर आओर सब आदमीके भी ओ किताबके बारेमे बतबै छी जे ई हमरा किएक अच्छा लागैए से दुआरे जे छै बहुत आदमी हमरासँ माँगलक किताब जे हमरा दऽ दिअऽ किताब लेकिन हमरा दैके इच्छा नहि अइ